हांव एक नवें घर मालक आसून म्हाका म्हाजें घर उर्जेचेर कार्यश्रम करपाचें आसा ज्यान हांव म्हाजें कार्बनफुट्रीन कमी करून शकतले आनी पयशे वाचूं शकतले त्या खातीर हांवें एक होम एनर्जी ऑडीट अटॅड केल्लो तेतून म्हाका जायत्यो गोश्टी तेंच्यांनी शिकयल्यो जशें की उश्णताय वाडोवपाचेर डबल ग्लास खिडकी वापरात सगळ्या सगळ्या रुमांनी एल इ डी बल्ब वापरात ह्या बल्बान अंयशीं टक्के उर्जा वाचता बाथरूम स्टोररूम सारक्या जाग्यात मुवमेंट सेन्सर किंवां टायमर बसयात मोट्या खिडक्यो आनी स्कायलायट्स वापरून नैसर्गीक प्रकाशाचो वापर घडयात पांच स्टार रेटिंगचेर सिलींग फेन्स वापरात फ्रीज वॉशिंग मशीन ए सी वगैर खातीर फक्त बी ई ई पांच स्टार रेटींगचे उपकरण करात सोलर वॉटर हिटर वापरात इलॅक्ट्रीक गिजराच्या जागी कमी पाणी वापर करपी टॅप्स आनी शवर हेड्स वापरात पाण्याचें पाणी सांठोवपाचें यंत्र म्हणजेच रेन वॉटर हार्वेस्टींग लावचो स्मार्ट लायटींग सिस्टम्स वापरात ज्या मोबायल्यान चालू बंद करूं शकतात घराचो ठेराव वाडोवपा खातीर शेड्स किंवां वारंड्या वापरात